जि'यां अहें अम्बै दा चार पान्ने होन्ने सारें कोला पैह्ले अहें बागै च जन्ने होन्ने उत्थां दा शैल शैल उप्पर चढ़ियै शैल शैल अम्ब लोआनें होन्ने थ'ल्लै सुट्टनें होन्ने केह् अम्ब दलोई जंदे कोई अम्ब जेह्ड़े साफ सूफ होंदे ते अस लेइयै घर आन्ने होन्ने ते घर आनियै अम्ब फेर असें उस्सी अम्ब धोइयै फेर अस उस्सी टुक्कनें होन्ने टुक्कियै फिर अस पीपे पूपे बिचा सारे बाह्र कड्ढियै पीपे चा बाह्र कड्ढियै फिर अस उस्सी अम्बें गी धोइयै उप्पर लून लाइयै थोह्ड़ा हबा लगन दिन्ने होन्ने ओह्दे बाद च अस तेल तेल हल्दी तेल हल्दी लून मर्चां सारे इक भांड़े च गढ़ाइयै फिर अस बिच चार गढ़ान्ने होन्ने आं ओह्दे बाद च चा'र गढ़ाइयै होर बी साढ़े इद्धर बड़े चा'र पौंदे जि'यां जि'यां लसूड़ें दा चा'र बड़े लोक पांदे ऐ लसूड़े दा फिर गाजरें दा मूलियें दा ते गोभियै दा गोभियै दा फिर केईं लोग सोआंजनें दा बी पांदे ते साढ़ी हून ते पांदे नेईं जेह्ड़ी साढ़ी पड़दादी हियां ओह् पैह्लै सोआजंनैं दा चा'र पादियां हा ओह् बड़ा सोआद होंदा इक बूह्टा होंदा सोआजनैं दा उं'दे बीऽ लाइयै ते मतलब मता बड्डा निं होंदा निक्के निक्के बूह्टे होऐ ओह्दियां जड़ा पुट्टियै ते ओह्दा चा'र पांदे हे बड़ा टेस्टी होंदा हून मतलब सोआंजनैं दा चा'र बी ऐनी ओह् बी बड़ा टेस्टी होंदा जि'यां आमले दा चार आमले लोआइयै बूह्टे परा शैल धोई धुइयै साफ सुफ करियै फिर उस्सी धुप्प धुप लोआइयै धुप्प धुप लोआइयै ते उस्सी शैल मसाला मुसाला बनाइयै चा'र पांदे जि'यां अस हून केईं बारी अस मिट्ठा चा'र बी बनाने होन्ने आं मरब्बा उस्सी केह् करना कि अम्ब लेआने होन्ने अस बागै चा शैल शैल फिर लेआनियै फिर अस अम्ब लैने फिर धोइयै शैल धोइयै उस्सी इ'यां बरीक बरीक छिलनें जि'यां चिप्स होंदी न चिप्स आह्ला लेखा शिलियै फिर उस्सी अस शिलियै शैल सिकड़ सुकड़ तोआरियै शिलियै फिर थोह्ड़ा धुप्प लोआनें धुप्प लोआने दे बाद च धु्पप लोआने दे बाद च उस्सी अस थोह्ड़ा इ'यां जिसलै थोह्ड़े होई जंदे ओह्दे बाद अस चानी चाढ़ने होन्ने चानी दे बिच्च ओह् अम्ब शैल मतलब चानी मिक्स करियै ओह्दे बिचा अम्ब कड्ढियै फिर अस मिट्ठी सोफ ओह् बी सुट्टनें होन्ने आं बिच्च बी केईं काजू कुजू जेह्ड़े मतलब शैल टेस्टी बनै सोआद बनै ओह् पाइयै फिर अस ओह् चा'र पान्ने मिट्ठा चा'र उस्सी अस मरब्बा बोलने होर बी जिन्ना हां ओह् आमले दा बी पौंदा ऐ मिट्ठा मरब्बा ओह् बी सेम गै पौंदा ऐ पर आमले दी थोह्ड़ी मैह्नत जैदा कि आमले अस सकाइयै गर्म पानी चा कड्ढियै आमले गी गर्म पानी चा कड्ढना होंदा अम्बै गी बी गर्म पानी चा कड्ढियै गर्म पानी चा केह् कड्ढना खट्टे जैदा होंदे ओह्दी गर्म पानी चा कड्ढना थोह्ड़ा खट्टा निकली जंदा उस्सी खट्टा कड्ढियै थोह्ड़ा धुप्प आमले दा होंदा कि उस्सी निक्के निक्के थोड़े छींड़े मारने उस्सी थोड़े छींड़ै छुंड़े मारियै आमलें गी छिंडे़ छुंड़ै मारियै फिर ओह्दे चानी चाढ़ियै शैल चानी जेल्लै होई जंदी ऐ ओह्दे बिच्च अस आमले बिच्च आमले बिच्च सुट्टियै फिर अस ओह्दे बिच्च बी कोई सोंगी सुंगी जां पाइयै बिच्च पान्ने आं जिसलै सोंगी चा'र बनी जंदा ओह्दे बाद ठंडे होने दे बाद टेस्ट करने आं मतलब बिल्कुल टेस्ट आंदा ऐ होर बी साढ़े पराने जेह्के बड़े अजकल्ल ते बेचने आह्ले बड़े आंदे अचार पर घर आह्ले दिखदे कि कु'न पा दा एह् इन्ना हारा हा में बेचने गी में घर खर्चा करना पर साढ़े जेह्ड़े पराने ओह् घरा दियां चीजां खंदे बाह्रलियें चीजें गी केह् पता केह्ड़े तेल मिक्स होए दे जां केह्ड़े मसाले मिक्स होए दे पर घरा दा चा'र घरा दा गै होंदा ऐ होर बी मतलब बड़े साढ़े इत्थै गोभियै दा चा'र मूली दा चा'र बड़े चा'र पाए जंदे न